आबादारिफोरा जिउ फोजोबना लानायनि जाहोनफोरा जायैबाय जेन'बा जोङो आबाद मावनाय समाव मालाबा जोंनि खेथि फोथाराव दैफोर मोजांहाय मोनाबा जोंनि आबादफोरा मोजां जाया अब्लाथाय जोङो माखासे आबादारिया आबादजोंनो जानो गोनां जायो जेरैहाय माइ आबाद बेसर आबाद बेजोंनो माने जोङो गथ' गथाय फोरोंनांगौ जायो दा बेबायदिहाय बिथांमोनहा मालाबा ओरैबायदि टेनसन जायो जे गथ' गथायनो गान्नो जोमनो होनो हायाबा बा न'खरनि माखासे नांगौ बादि नांगौ जुन मुवाफोरखौ लानो हायाब्ला बिथांमोना मा जायो एके जौ जुवाजों माने गोफबनानै थायो आरो दा बे जौ जुवाजों गोफबना थाबाय थानाय सम समाव बिथांमोना मानि सानस्लाबनो हाया बेबादिहाय ओरैहाय हिन्जावाबो जौ लोंनायनि रायबाय थायो दा बेबायदियाव ओरैनो गथ' गथायाबो फिसाजो फिसालाफ्राबो जेन'बा गोजौ थाखोआव फरायबाय थाखा फैसा नांगौ जायो दा बेफोरबायदियाव माने बिथांमोना उफाय गैयैआव मालाबा राहा गोथे जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जायो आरो बेबायदि बे मोनसे जाहोन आरो मा होनो जोङो समाव बांद्राय जोङो आबाद मावनो बानानै बा जोङो खायसेया आबाद जायैनि टेनसनावबो जुवा गेले गेले बिथांमोना माने हौवा हिन्जाव न'खराव सान्थि गैयै जालाङो दा बेबायदियाव बिथांमोना गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो गोनां जायो आरो बेनि गुबै जाहोनानो जाहै राहा होनांगौ जे गभमेन्टा माबादि राहा होनांगौ बिथांमोना आबादारिफोरनो माने नांनाय बादि राहा होनांगौ होनांगौ बा राहा लानांगौ जेरैहाय दा मा होनो पिएम किसाननि क्रिसि बिफारनिफ्राय चय मानि गेजेरजों मुरि मुरिजों दुइ हाजार रां सोनानै होयो बे दुइ हाजार राङा जोंनि गोरिबफोरनि बा आबादारिफोरनि थाखाय जेबो माने साकचेस नङा आरो बा थोजासे नङा बेखायनो गभमेन्टा बे आबादारिफोरनि थाखाय माने मोजां राहा लाबावोबा मोजां जायो